आं जी आं जी पवन जी केह् हाल न खरे खरे तुस सनाओ इस बारी खरे सेब लाये न तुसें कुत्थें वैरायटी कुत्थें कुत्थें दा आई ऐ कशमीरी बी ऐ किन्ने किन्ने साल होये तुसें बगीचे च दस्स साल होई गे अ किन्ने सेब होंदे थुआढ़े बगीचे च चार क्वांटल ऐं ते केह् भाव देने देने कोई दस्स रपे किलो नी कोई दस्स रपेऽ किलो देने नी चलो जिस स्हाबै दी इंदी शकल ऐ ते एह् रपे दे किलो बी निं हैन चलो ठीक ऐ तां